नमस्ते अरे भइया जूता ऊता आपके पास है बढ़िया क्वालटी का

बढ़िया है कितना कितना तक ले है दो हजार से दस हजार सात आठ हजार वाला दिखाइए थोड़ा अरे बरसात के सीजन आ गया है तो बरसात ही में न चलेंगे ना ना चमड़ा के जूता ना ना चमड़े के जूता नहीं कौनों बढ़िया क्वालटी का फाइबर ओइबर ओके देखा दिखाइए इसके बाद दाम बताइए कितना हफ्ता के लिए पड़ता है बहुत ज़्यादा बता रहे हैं अरे ऐसा नहीं नहीं शादी शादी बियाह में नहीं जाना है खेती बारी गोरी चउवन देखना है सुवा करना है पानी हचड़ा में रहना है नहीं नहीं चमड़े के जूता नहीं चल पाएगा ना हाँ रबड़ कितना पड़ेगा अरे तब तो दिमाग खोल दे रहे हैं अरे हिसाब से बताइए कि ले सकें अरे कितना लगी अट्ठारह सौ दो हजार बता रहे हैं अरे पाँच सौ चार सौ बात करिए पानी में चलने वाला है ना हाँ अरे भाई बारह बोल कितना पड़ता है तो का करी भाई जरूरत से ज़्यादा ही माँग रहे हैं ना अरे क्वालिटी अलग रहे तभी ना हम बता रहे हैं कहने का मतलब क्वालटी सही है तो दाम जरूरत से ज़्यादा ही माँग रहे हैं नहीं हो पाएगा बेटा ना पाँच सौ के दे दीजिए अच्छा अच्छा नमस्ते